ہیلو کیا آپ لینڈ لائن کسٹمر سروسز سے بات کر رہے ہیں سر میں نے اپنا بل جو تھا موبائل کا وہ ابھی پرسوں پے کیا ہے تو ویسے میرے پاس میسج آ گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار کنفرم کر لوں کہ مطلب وہ سکسیسفل پے ہو گیا ہے یا نہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں